ہاں ہمارے گھر میں ایل پی جی گیس کا استعمال ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے یہ بھی بتاتے ہیں گیس سے ہم لوگ احتیاط کرتے ہیں بہت زیادہ گیس ایک ایسی چیز ہے

بہہ جاتا ہے اس لیے گیس سے ہم لوگ بہت احتیاط کرتے ہیں گیس یوز کیسے کیا جاتا ہے وہ بتاتے ہیں گیس گیس کو ہر وقت آف رکھنا رکھنے رکھنا چاہیے ہر وقت آف رکھتے ہیں گیس سلنڈر کو ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ گیس آن ہے یا آف ہے اور گیس کو گیس کا لائٹر بچوں سے چھپا کے رکھتے ہیں تاکہ بچہ اس کو چھو نہ لے اور اس کو جلا نہ دے اس لیے گیس ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اور کھانا پکانے کے بعد گیس کے لائٹر کو چھپا دیتے ہیں اور کھانا پکانے کے بعد لیگوریٹر بند کر دیتے ہیں تاکہ بچے بچوں کی نظر نہ پڑے اور کوئی چھوئے نہ گیس اس لیے ہم لوگ احتیاط کرتے ہیں گیس سے کہ گیس سے کوئی نقصان ہم لوگ کو ہو نہ جائے اسی لیے گیس کے استعمال میں ہم لوگ تھوڑا زیادہ دور رکھتے ہیں گیس کے استعمال میں تھوڑا دور سے گیس کا استعمال کرتے ہیں گیس ایک ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ خطرناک بھی ہے اور فائدے مند بھی ہے جو سارے گھروں گھروں میں گیس پائی جاتی ہے سارے ہندوستان یعنی گیس گیس ہر گھر میں پائی جاتی ہے ایل پی جی گیس کا ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے اور سارے لوگ استعمال کرتے ہیں اور ہم لوگ بھی استعمال کرتے ہیں لیکن احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے ہیں احتیاط کے ساتھ استعمال کر کے اور اس کو بند کر کے ریگولیٹر بند کر کے اس کو آف کر دیتے ہیں اور اس کے بعد گیس جب میرا یوز ختم ہو جاتا ہے گیس کا اس کو بند کر کے اور بند ریگوریٹر بند کر کے اس کو رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ وہاں پہ کوئی آ نہ جائے اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہر وقت وہاں پہ موجود رہنا پڑتا وہاں موجود رہنا پڑتا ہے کہ کوئی چھو ںہ لے کوئی بچہ چھو نہ لے گیس کا استعمال نہ کر لے اسی لیے ہم لوگ گیس بہت احتیاط سے استعمال کرتے ہیں اسی لیے گیس بہت احتیاط سے استعمال کرتے اور سب کو یہ سب کو کرنا چاہیے بہت احتیاط سے گیس استعمال کرنا چاہیے